हेल्ल' औ मामोनबा औ माइयालाय दङ नोंनोबा मा माइ नांगौमोन दङ रनजित दङ मासुरि दङ

मासुरिआ साराय आदस' ओमफ्राय रनजितआथ' दामा एसे बारा जागोन माबा साराय नौस' बेयो साराय नौस' औ बे मासुरिआसो साराय आदस' ओमफ्राय लाङोबालाय मिलायनानै लांनो हागोन बेसेबांसो नांगौमोन खैमनसो ए दे बुरजा लायोबालाय एसे मिलायनानै हरनोसै

दे जागोन दे इसे बुरजा लानाय हिसाबै औ बुरजा लानाय हिसाबैलाय मिलायना होनोसै दखानाव दखानाव गुदामाव नों माब्ला लाङो गारि लानानै फैबानो जाबाय

औ औ जागोन जानायालाय औ औ ओं जागोन जायो जायो

हायोबाथ' खेबसेनो होबा मोजां माइ थिसनफिननायनि खोथा थायो नालाय औ दे एसे एनैखौ गालांनो हागोन

औ दिनै मंगलबार दे औ औ औ दे ओं दे ओं गैला ओं ओं ओं दे सम मोनोबा जागोन दे जागोन लाखिगोन दे आं

ओं आसि औ दे जागोन दे दे औ दे जागोन दे ओं ओं माब्ला लांफैयो लांफैदो अ दे दे जागोन दे जागोन अ लांफैबानो जाबाय दे औ औ दे जागोन दे औ बाय